اتر پردیش میں تعلیمی نظام كے لیے كافی ساری اسكیمیں اور امداد پیش كیے جاتے ہیں جیسے كہ لیپ ٹاپ اسكیم جس میں بچوں كے جو اچھے ماركس لاتے ہیں انہیں لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے اور بھی كافی سارے فنڈس ملتے ہیں جن سے وہ اپنی تعلیمی خرچ اٹھا سكتے ہیں جس سے بچے اگر جو اچھے ہیں پڑھنے میں تو وہ اپنے اخراجات پورے كر سكتے ہیں كافی ساری چیزیں ہیں جو ہماری سركار ہمیں دیتی ہے ہمیں حاصل كراتی ہے ان میں سے كچھ ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ پڑھاؤ كے كچھ فنڈس جو ہماری اتر پردیش كی كچھ لڑكیوں كو گورمنٹ كے دوارا جو اسكول چلائے جاتے ہیں ان میں ملتی ہیں اور حتیٰ كہ زیادہ سے زیادہ فنڈس ہمیں گورمنٹ اسكول میں دكھنے كو ملتے ہیں اور جو گورمنٹ اون فنڈس ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں